एक दूरगामी प्रभाव डालने वाले क़दम के केन्द्र सरकार ने ओ टी टी प्लेटफ़ाम नेटफ़्लिक्स एमेजॉन और अन्य जैसे बीडियो श्वीरिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना और प्रसाण मंत्रालय के दायरे में लाया है और डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने वाले कई क़ानून श्रोता निकाई है और इसको देखते हुए बहुत सारे ओ टी ट्री चैनल को और नेटफ़्लिक्स जैसे कई चैनलों को थोड़े नियंत्रन में करना चाहिए और इसमें कुछ चीज़ें कुछ जो होती है ऑनलाइन फ़िल्में डिजिटल समाचार सूचना मामलों की सामग्री पर मंत्रालय ने दायरे में रखा गया है और यह जो ही प्लेटफ़ाम होते हैं इनमें कई बार ऐसा कुछ चीज़ें दिखाया जाता है जिससे लोगों को दुष्प्रभाव पड़ता है तो इन चीज़ों को थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए और जो फ़िल्म वग़ैरह होती है उनको थोड़ा अच्छे से बनाया गए बनाना चाहिए और वो जिन निर निर्मिता होते हैं निर्देशक होते हैं उनको अपने कन्ट्रोल में रखते हुए देखते हुए ये चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए और जैसे बड़े इस्ट्रीमिंग दिग्गज अमेज़न प्राइम विडियो नेटफ़्लिक्स के भारत में कई कमिशनरिंग निर्णय के पीछे चल रहे पर्दे के पीछे की जाँच के निष्कर्ष निकाला जाता है जिस तरह कि भाजपा और उसकी वैचारिक सहयोगियों ने वॉट्सअप का प्रचार प्रसार किया अपने हिन्दू प्रथम एजेन्ट को आगे बढ़ाया ट्विटर पर असहेमति को कुचलने के लिए राज्य की ज़बरदस्त ताक़त को तैनात किया गया है उन्होंने नेटफ़्लिक्स और प्राइम द्वारा उत्पादित भारतीय सामग्री को अन्य प्रकार से कई अपराधिक मामलों की धमकी का इस्तेमाल किया गया यह बड़े पैना पैमाने में जो सार्वजनिक दबाव होते हैं उनका इं समन्वय किया गया है तो इनको देखते हुए थोड़ा और सैन्सर बोर्ड जो होते हैं उनको नियंत्रण में रखना चाहिए और जाँच करना चाहिए और जाँच पर ध्यान देते हुए भारत के राजनैतिक धार्मिक एवं जातिगत बिभाजन शशम्बित परियोजनाओं प्रस्तावित होने पर बिनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी जाती है और जो विकास के बीच में छोड़ दी जाती है यहाँ तक कि पूरी हो चुकी सिरीज़ फ़िल्मों को भी नेटफ़्लिक्स और प्रम प्राइम बीडियोज़ ने दुनिया भर के अपने दस्तक से चुपचाप छोड़ दिया जाता है ये जो ख़बरें प्रतिबंध सरकारी नियमों के एवं पुलिस की धमकियों से जुड़े तक ये होते हैं इनको एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण शण से रूप में वर्णित करता है नहीं तो इनके मामलों में परिचित लोग जो होते हैं उनको इस्ट्रीम दिग्गज के एक कर्मचारी को कुछ समय के लिए छिपाना अपना पासपोट पुलिस को सौंपने के लिए मजबूत मजबूर किया गया है तो इनको नेटफ़्लिक्स इंडिया के प्रोडक्शन मैनेजर ने पूर्व निर्देशक जो होते हैं उनपार्थ अड़ाेड़ा उन्होंने आप यहाँ से निश्चित करना चाहते कि आप वह अपनी ग़लतियाँ नहीं करते तो तांडव हुई थी जो उन्होंने कम्पनियों को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करनी होगी यह इनको ध्यान में रखते हुए इनको नियंत्रण करना चहिए